दिक्खो में जेह्ड़ा नमा फोन लैता किन्ने सारे फिचर न ओह्दे च कैमरा दिक्खी लैओ बाकी फोने च दिक्खो तुस अड़ताली अड़ताली पिक्सल दे कैमरे होंदे न लेकिन जिसलै फोटो खिच्चो ते मेरा बारां पिक्सल ऐ दिक्खो इन्ने शैल फोटो औंदी ओह्दे च ते ओह्दे कन्नै कन्नै दिक्खो तुस काल च कदें अवाज निं कटदी बिल्कुल कलियर